खोड़ बीमा कंपनियूं आहिनि अॼुकल्ह एल आई सी आहे भारतीअ जीवन बीमा निगम मैक्स आहे और हाणे त अंबानी वारनि बि इन्हनि जी बि खोड़ ऑनलाइन त अॼुकल्ह खोड़ कंपनियूं निकितियूं आहिनि लेकिनि असांखे बीमो कराइण बि ॾाढो ज़रूरी आहे जीवन जो बीमो कि जीवन जो कोई ठिकानो बि न हूंदो आहे कि कि कॾहिं छा थी वञे हुन लाइ जीवन बीमो बि ॾाढो ज़रूरी हूंदो आहे ही कार असां वठूं था पिया त कार जो बि अॼुकल्ह बीमो थिए थो पियो त कार में अगरि कुझु कॾहिं कुझु थी थो वञे त हुन खां बीमो थियल हूंदो त असांजो कमु उहो थोरो सवलो थी वेंदो ईंअ ई जीवन में बि असांखे जीवन में बि ॾाढो ख़तरो रहंदो आहे कहिड़ी महिल अॼुकल्ह बीमारियुनि जा बि घर लॻा पिया आहिनि अहिड़ा क कि इस्पतालनि में कोई गिनती काने समुझ त अस बीमो थियल हूंदो त हुते बि तव्हांजो कुझु न कुझु असांखे आसानी थी रहंदी आहे हुन बीमा थियल सां असांखे राहति मिली वेंदी आहे अनेक प्रकार सां ॿारनि जो बि बचपन में तव्हां बीमो करायो था पिया त उहा पढ़ाई में पैसा कमु ॾियनि था पिया अॼुकल्ह ॿार ॿाहिरि पढ़ण बि वञेनि था पिया त पढ़ाई जो बि शौक़ु रही लॻी रहियो आहे उहो बि पैसो कमु अची वेंदो आहे बीमे जो अॻिते बीमो त साथ साथ ज़रूरी आहे हुन सां हिकिड़े प्रकार जो बीमो बि थी वेंदो आहे हिकु पासे असांजी बचति बि थी वेंदी आहे